جی ہاں بچپن میں ہمیں سبزیاں اور پھل اگانے کا شوق تھا کیونکہ ہماری والدہ محترمہ اپنے گھر کے آنگن میں سبزیاں اگایا کرتی تھیں اور ہم ان کی مدد کیا کرتے تھے اس عمل سے ہمیں کچھ زیادہ تجربہ تو حاصل نہ ہوسکا لیکن کچھ چیزیں جو ہم نے سیکھیں وہ یہ کہ محنت کرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں جو لطف ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی قسم کی ایک ہی ایک الگ ہی قسم کا لطف اور مزہ ہوتا ہے